हमरा एरिआमे माछ अइ कोन कोन माछ अइ आओर जे माछके बेसी पकड़ अइ स्वादिष्ट अइ ओ माछके अथी बेसी पकड़ छैए इधर जेनाकि सिङ्गही भेलै सिङ्गही बेसी स्वादिष्ट छै तऽ ओ भेलै छओ सौ रुपैए किलो छओ सओ किलो छैए वएह अपन बेसी लोक खाइ जाइए बेसी स्वादिष्ट अइ बढ़िआँ लागैए बेसी पकड़ ओहि माछके अइ ओ माछके अइ अपन आबैए जे किनै अइ जे पइसा अइ छओ सओ अइ किनैए खाइए माछ बढ़िआँ लागै छै सबसँ देहाती माछ वएह भेलै बढ़िआँ सिङ्गही सिङ्गही बहुत रङ्गकेँ माछ आबैए मगर ओहिमेसँ तऽ बढ़िआँ माछ वएह अइ वएह अपन खाइए पिबैए नीक लागैए तऽ ई पोखरि धार आओरमे मारैए मारिकऽ अपन खाइए सिङ्गही सिङ्गहीके बेसी पकड़ अइ स्वादिष्ट अइ